बागवानीके क्रममे मौसमके मोताबिक कीट व्याधिसभके कीट पतङ्गसभके

कतहु ने कतहु कतहु ने कतहु अहाँके शरीरके प्रभावित करैत छै आओर प्रभावित जे करैत छै तऽ ओकरासँ बचावके लेल किछु सोचय पड़ैत छै या तऽ सम्पूर्ण कपड़ा पहिर कऽ जाउ या या जागरुक रहू केना की करनाइ छै आओर ओहि समयमे अगर ओकर देख रेख नहि होइत छै तऽ ओकरा अपन अनावश्यक गाछ पात जे छै से लत्ती फत्ती जे छै से ओकरापर चढ़ि जाइत छै जाहिसँ कि ओकर क्षति होइत छै आओर ओ बर्बाद भए जाइत छै जे अहाँके पाइ आओर मेहनत दुनू बेकार कऽ देत तऽ चुनौती आबैत छै लेकिन समय समयपर ओकरा जे वर्तमानमे कीटनाशक दवाइ होइत छै आओर ओकर निकौनी कमौनी बागवानीके लिए जे छै से प्रतिदिन ओकरा एक बेर कमसँ कम अहाँ किछु करियौ नहि करियौ लेकिन ओकरा देखनाइ जरूरी छै देख लियौ आँखिसँ जाहिसँ कि ओकरामे की ह्रास भेलै आोर की वृद्धि भेलै तकर अहाँ मूल्याङ्कन कए सकब